फोटोग्राफीन सद्द्या तसो खूब बदल जाला माय पयलींची फोटोग्राफी आनी आतांची फोटोग्राफी हेतूंत जर हे पयलो जाल्या डिफरंस जाल्या तें खूब आमुलाग्र म्हणटा पय तसो फरक जाला पयलीं जेन्ना फोटोग्राफी आसली तेन्ना आमकां फो फोटो पासून जर काडपाचे आसले जाल्या आमी घरा कडे फोटोग्राफराक आफयताले

आनी तो घरा कडेन येयलो का मागीर घरांतलीं आसा त्या सगळ्या मनशांचे फोटो काडप ताटाका लागून मागीर भायर खळ्यान बसोन नाल्या अशे तुळशी देगेक बसोन बी अशे ते फोटो काडप आनी तेका लागून तें व्होडलें बॉक्स कशें एक घेवन येताले स्टँड घेवन येताले आनी मागीर तेचे वयल्यान ते फोटो काडटाले आनी मागीर तें स् सुर्याचे हें पोवन कोर्स पोवन त्या प्रमाणे मागीर तें कशें कितें ते फोटोग्राफी करप आनी खूब हें आसलें म्हणजें तेंकां स सर्ताचे पड्डो घेवचो पडटालो कॅमेराचेर पड्डो घालतकू घालचो पडटालो अशें खूब कितें कितें आसललें तेंचें पूण मागीर हळू हळू तें सगळें तंत्रज्ञान बदलत गेलें मागीर फोटोग्राफी इझी जाली इझी जाली प्रत्येकाच्या हातीन कॅमेरा येयले पूण तें कॅमेराचें कितें आसलें पयलींचे कॅमेरांनी की तेंकां ते रोल घालचे पडटाले आनी तेजे रोल येताले ते तशे कॉस्टली आसताले तेन्नाच्या हिशोबान आनी ते रोल घेवाप आनी रोल घ्याऊन फोटो काडले तीस बत्तीस फोटो कितें एका रिलाचेर येताले ते फोट येयल्या उपरांत ते फोटो डिवेलप करचे पडटाले डिवेलप करपा खातीर ते स्पेशल थोडेश्यो हे आसलल्यो तेज्यो लॅबोरेटरीज तेतूंत दिवचे पडटाले ते तेंचे कडेन दिल्या उपरांत मागीर ते चार दिसान तुका ते फोटो दिताले तेतुंतले थोडे फोटो पिड्ड्यारूय जाताले थोडे बरें येताले आनी ते बरें येताले जे फोटो मागीर तेचे कडल्यान ते काडून घेवन मागीर ते प्रींट मारून मागीर ते मे म्हणजे तुयें एक फोटो काडलो जाल्यार तो तुज्या हातीन मेळासर सादारण कमीत कमी म्हणटा ते आठ दीस तरी वयताले आनी आठ दिसां उपरांत तुका तो पोवपाक मेळटालो आनी कॉलेटी म्हण जो कितें तुजी कॅमेराची हे आसलली त्या प्रमाणे ती हें येतालीं कॉलेटी येताली आनी ते फोटो मागीर जपून दवरप अशें हें आसललें आतां तस तशें ना आतां प्रत्येकाच्या कॅमेरान जाल्या मोबायल आनी मोबायल कॅमेरा एडवान्स जाल्या मोबायलूय एडवान्स जाल्या आनी कॅमेराय मागीर एडवान्स जाल्यात आतां एक कॅ मोबायल आपल्या हातीन आसत जाल्यार कॅमेरा तुज्या हातीन येयलोच आनी कॅमेरा येयल्या उपरांत तुका आनी चू सोदचो पडाना आनी आतांचे परत तें डेवलोपींग तंत्राची वेगळी गरज ना आतां ऑलरेडी आपले कडेन जर कॅमेरा आसत आनी जर त्या कॅमेरान फोटो काडले जाल्यार ते ऑनलायन तूं सेव करूंक शकता ऑनलायन पळोवंक शकता रोखडेंच पोवंक शकता म्हणजे अशें न्हू की आपणांक टायम लागतलो म्हूण सारकोच तुका प्रींट जावो जाल्यार तुका हे करचो पडटा पूण आतां तशें पळय कोण दवरून घेयना म्हणजे तशें सेवींग आतां कोणाय कडेन ना प्रत्येकाच्या मोबायलानूच किंवा नेटाचेरूच सेव केल्ले आसता आनी हे जे आतांचे जे कॅमेरा आसात ते वापरपाकूय सोंपे आसा प्रत्येकाच्या हातीन आसात तूं केन्नाय गेलो आनी खंयच्याय टायमार जर समजा तुजे तुका एक इन्सिडन्स दिसलो की आपूण आतां हो क्लीक करपाचो जाल्यार तुज्या हातीन इझिली तें अवेलेबल आसता कॅमेरा आनी बरें कॉलेटीचे आसा म्हणजे जें कितें तूं हें घेता पय तेका झुमींग सुद्दां सुविधा आसता पयलीं तें झुमींग बी तशें व्होडलें फॅसिलिटी नासलेल्यो आतां तूं झूम करूं येता तुका जाय तशें भितूर क्रॉप करूं येता एडीट करूं येता नवे स्टायलीन तूं आनी कितें बरयल्लें तेतूर मोडिफिकेंशन कितें करतलो तें करूं येता खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा मोबायलान आतांच्या मोबायलांतल्या कॅमेरान की तूं सहजपणे करूंक शकता म्हणजें अशें खूब जण युटुबर्स सुद्दां आसा जे फक्त ह्या कॅमेरा वयरचो वापर करून आपलें तंत्रज्ञान म्हणजे युटुबाचें जें हें आसा चॅनल्स ते चलयतात आनी तेचेर जोडटात सुद्दां म्हणजेच एक मोबायल किंवा मोबायलान आसललो कॅमेरा हेच्या आदाराचेर सुद्दां तेंच्यानी आपलें इनकम सुरू केलां

पूण पयलीं हें इतलें सोंपें नासलें म्हणजे फक्त मो मोबायल कॅमेराचेर जिवाचेर जर एखादो मनीस हें करूं शकता इतलें हें नासलें पूण आतां तूं करूंक शकता आनी एडवान्स एडवान्स खूब आसा कॅमेरे आसा आनी परत दुसरें तुका जर समजा जोडपाची इच्छा आसा जाल्या तुज्या मोबायलान जे तूं फोटो काडटा ते तुयन फोटो काडून जर समजा तूं थोडेशे स वॅबसायट आहा तेंचेर तुयेंन ते विकूं येता तेंकां ते धाडल्या उपरांत जर तेंच्यानी ते सिलॅक्ट केले जाल्यार तुका तेचे कितलेशेच पयशे मेळटा डॉलरांनी पयशे मेळटा पूण आनी तें इझी जाल्लें आसा म्हणजे एकाऱ्या कडेन काम धंदो ना अशें म्हणपाची गरज ना तेका कॅमेरा आसा हातीन जाल्या ते कॅमेराचेर सुद्दां तूं बेऱ्या पैकी जोडूंक शकता फक्त तेका मात्सो तो व्यू घेवपाक कळपाक जाय पण आतां कॅमेराय एडवान्स जाल्यात तेका लागून तुका चड ना कळ्ळें जाल्या कॅमेराय खूब कितें कितें हें करून दिता ऑटो कितें म्हणटात तें ब्युटी ऑटो ब्युटी असलें कितें कितें तेंच्यांनी घातलें आनी तेका लागून तें तशें हें करूंक शकता आनी खुबशे फायदे आसात पूण पयले फोटोग्राफीन आनी आतांच्या फोटोग्राफीन खूब अंतर आसा आनी आतांचे कॅमेराय इझी वापरपाक एकदम सोंपे आनी सहज कोणीय एक ल्हान भुरगो सुद्दां वापरूंक शकता अशा प्रकारचे आसा आनी आतां प्रत्येकाच्या ल्हान भुरग्याच्या हातीन आतांय कॅमेराय प म्हणजे मोबायल पाविल्ले आसात आनी कॅमेराय पावल्यात आनी ते बरें बरें फोटोय बी काडटात